دہلی میں کھیلوں کے شعبے میں وقت کے ساتھ صنفی مساوات اور شمولیت کی طرف کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے مگر اب بھی کئی چیلنز موجود ہیں جن پر مزید کام کی ضرورت ہے حکومت تعلیمی ادارے اور بعض غیر سرکاری تنظیمیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہیں تا کہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو برابر مواقع مل سکیں اسکول اور کالج میں یکساں مواقع سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کوچنگ اور تربیتی کیمپوں میں برابری پر زور دیا جاتا ہے خواتین کے لیے الگ کوچنگ سینٹرز کئی اسپورٹس کمپلیکس میں لڑکیوں کے لیے مخصوص کوچنگ کلاسیز خواتین کو کوچز اور محفوظ سہولیت فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ بلا جھجھجک کھیلوں میں حصہ لے سکیں